जइसे शिव चर्चा करबै छी तऽ मतलब घरे घरे सभके जाइ छिए गामे गामे जे जाइ छी कहैलए तऽ जइसे घण्टीवला गेली बुलाबैलए कतेक ढोलकवलाके गेली बुलाबैलए कतेक बाजावलाके कहली कतेक हारमोनियमवलाके कहली आओर आओर सभ बहिनके कहली कि चलू शिव चर्चा होइ हइ चलू आओर आओर गेली घर घरे गेली कहैलए आओर मतलब अथी भेल नबाह होल ओहोमे बहुत आदमी आबै हथिन तऽ बहुत बढ़िआँ होइ हइ आओर सभके बुलाके आनै छी हमहूँसभ समझै छिकी हमहूँसभ जाइ छिकी ओहि सभमे